میں نے آن لائن کچھ کپڑوں کی شاپنگ کی تو اس میں جو چیزیں مجھے ملیں جو بھی کپڑے ملے بہت ہی عمدہ کوائلٹی رہا جیسا کہ مجھے آن لائن دکھایا گیا جو رنگ دکھایا گیا اور جو کوائلٹی دکھائی گئی اور جو سائز بتایا گیا وہ تمام چیزیں ہو بہ ہو اسی طریقے سے وہ چیز مجھے ملی جس طریقے سے مجھے دکھلایا گیا جیسا کہ کسی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی سائز میں فرق پڑ جاتا ہے یا کبھی رنگ میں فرق پڑ جاتا ہے یا کبھی کوائلٹی میں فرق آ جاتا ہے وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی بلکہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے جیسا دکھایا گیا اور جو میں نے سوچا تھا اس طریقے سے وہ کپڑا مجھے ملا اور مجھے بڑا اچھا لگا پہننے میں بھی آرامدہ دھلنے میں بھی بہت اچھا اور دکھنے میں بھی بہت ہی عمدہ کوائلٹی کا لگا اس طرح کے کپڑے میں بالکل ہمیشہ خریدنا چاہوں گا اور مجھے یہ سروس بڑی اچھی ملی اور اسی طریقے سے میں آن لائن خریدتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اچھا ملتا رہے گا اور امید ہے کہ مجھے آن لائن میں اچھی ہی خریداری ملتی رہے گی